जी हाँ फूलभंडार से बात कर रहे हैं मैंम रोज़ और गेंदा तो उपलब्ध हो जाएगा लेकिन लिली अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा मैम फिर भी में देखता हूँ उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा मैंम लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है मैंम रोज़ तो दो सौ रुपए किलो है और गेंदा है एक सौ अस्सी रुपए किलो हाँ मैंम चमेली का भी मिल जाएगा

जी कम कर देंगे मैंम कितने दिन तक लेना है आपको लेकिन लिली का कम नहीं हो पाएगा रेट क्योंकि उसको बाहर से मंगवाना पड़ेगा हमें जी मैंम जितना हो पाएगा उतना कम कर दूंगा मैंम मेरे से एडवांस मैंम नहीं मैंम डिलेवरी करने आएँगे तभी दे देना जी मैंम इसी पर कर दीजिए आप

मैंम कितने टाइम तक पहुँचा दें मैम ठीक नौ बजे तक पहुँचा दूंगा